भारत में घुमण लाइ इलाही प्राकृतिक स्थल आहिनि ॾाढा सुठा सुठा नज़ारा ॾाढियूं सुठियूं प्राकृतिक शयूं आहिनि हुने मां हिकु आहे लोनावाला त असां लोनावाला वञण लाइ प्लानिंग कई आहे बाइक ते असां ॿ जणा मिली करे बाइक ते लोनावाला जो प्लान कयो आहे त हुनमें लोनावाला जा कुदिरती नज़ारा प्राकृतिक शयूं झरना पहाड़ी इलाइक़ा ॾाढा मना दर्शनीअ ॾिसण जहिड़ा आहिनि अ छोकी असांजा फ्रैंड सर्कल मां ॿ ग्रुप टे चारि दफ़ा लोनावाला घुमी अची हुननि ॾाढी तारीफ़ कई आहे चयूं हुतां जो नज़ारो ॾिसणआसांजे जहिड़ो आहे ऐं हुतां जा प्राकृतिक स्थल माण्हूअ खे ॾाढो मोहित कंदा आहिनि हुतां जा कुदिरती नज़ारा ॾाढा सुठा आहिनि असां मां फ्रैंड सर्कल जे द्वारा तारीफ़ ॿुधी ॾाढा मोहित थी विया आहियूं त असां बि बाइक ते वञण जो प्लान कयो आहे उहो त चयनि बाइक ते वेंदौ त अञा वधीक तव्हांखे सुठो ॾिसणु मिलंदो असां जब फोर व्हील में वियासीं त अञा थोरो माहोल घटि पियो रहे तव्हांखे बाइक ते त इलाही सुंदर नज़ारो ॾिसणु ईंदव ऐं लोनावाला त ॾिसण जहिड़ो आहे हुतां जा झरना स्थल ॿियो हुते जो घुमण लाइ मना ॾाढो सुठे मां सुठो स्थल आहे